بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں میں اکثر لکھا کرتا ہوں خاص طور پر شخصیت نگاری پر لکھنا تو مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور میں اس پر مزید لکھنا چاہتا ہوں کیوں کہ اس فن میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے لکھوں ڈھونا پڑتا ہے ہاں اس فن میں بہت ساری باتیں ہیں جس کے ذریعے سے میں معاشروں والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی شخصیت نگار کی زندگی کی حالت اور اس کی ترقی اور نشو و نما کی احساس اور اس کے نمائندگی کے کتنی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو یہ سب ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہم سب کو جاننا ضروری ہوتا ہے